जोंनि जागायाव जों दासान्दि बर्थमान ना हमनो मोननाया जाहैबाय खांख्राइ फिथिख्रि मावा ना बालाबाथि थुरि बेफोर बायदिसिना ना मावा नाना बाना रोखोनि जोङो फिसा फिसौ नाखौ जोङो हमनानै जानाय जायो आरो दा बिनि गेजेरजों माखासे मालाबा दै बानानि गेजेरजों बायह्रानि ना हाबफैयो बायह्रानि मानि दै बिमा गेदेद खाथिनि नालाय बे दै बिमा गेदेदफोरनि नाया उसिनानै जोंनि खाथि खाला हखर बायदिसिना फिसा फिसा बेफ्रावहाय फैनानै थाफैयो जाम्फै जामलाजों बारबोनानै बेफोरखौ जोङो समाव माजे समाव दै रानोब्ला बेफोरखौ जोङो हमनानै मोनो सारनानै खस्थ खालामनानै आरो बिदिनो नाना रोखोमै जेफोरजोंबो मालाबा सम मोनब्ला मावखां दांखांनि सम उनाव जोङो गुरनानै जायो फुङाव खेबसे हायोब्ला नङाबा सान्दुं गोसायाव खेबसे बेफोर बायदि मोन्नै रोखोमनि जोङो नाखौ गुरनानै बा हमनानै जानो हायो आमफ्राइ बिनि गेजेरजों जोङो मालाबानि समाव मागुर सिंगि मोनो नास्राइ गोरि बेफोर बायदिनो बायसिना मोन्नाय जायो फिसा फिसौ मालाबा खुसिया मोनफायो मालाबा बिदिनो ना मोजांफोर मोन्नो मोनो बेफोर बायदि आरो बांसिन नाग्रिर जाग्रा नायानो जाहैबाय जोंनि माबायाव बर्थमान खुसियाफोरखौ जोङो नागिरनाय जायो नागिरनानै मोनो मालाबा आमफ्राइ बिनिफ्राइ फिथिख्रि मावा बेफोरबायदि नाफ्रानो बांसिन जोंजों नागेर नागेर जाग्रा नाफोर होनानै जोङो सानानै लानो हायो बा बेफोरखौनो जोङो मोन्नो थाङोनालाय बुंनाय जाबाय आरो नाफोरनि बेसेना जाहैबाय माबा एक्स थाखा होनो मालाबा आसि थाखा होनो एक पवासे नायावनो दा बेफोरनि थाखाय जोङो मालाबा एसे बुरजा मोनोब्ला फान्नानै जोङो फैसा खामायनो हायो बायनानै जानायावथ' जोङो गोरिबा खस्थ जायो एक्स थाखा गाहाम पवाखौ जों बायनानै जानो हाया बिदिनो बे एक्सआनो बांसिन होनजानानै सान्नानै लानो हायो